हेल' सार आङो नै नोंसिनि माबायाव थांगासिनो दंमोन मा होनो अफिसआवहाय थांबाय दंमोन आरो ना ओमफ्राय ओमफ्राय आङो मोनसे अट' भारा लादोंमोन ओमफ्राय बे अट' भाराया जेनेबा आं बिखौ लेंहरबायानो थादोंमोन लेंहरबायानो थादोंमोन आरो ना फन खालामनानै जेनेबा आंना एसेबां एसेबां टाइमआव दिउथि दङ ओंखाइनो आं थाब थांनांगौ होन्नानै आङो बिनियाव फन खालामबाय थादोंमोन खालामबाय थादोंमोन नाथाय फन थुबाबो माने बियो आंनि फनखौनो हमाखिसै ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय फन थुबाय थाबाय फन थुबाय थाबाय उनावहाय बुंबाय बियो जे आं गुबुन गुबुन जेनेबा गाखोग्राफोर बे अट' गाखोग्राफोरखौ भारा लांदों माने आं गुबुन भारा लांदों आं दसे उनावसो सौहैगोन होननानै आंखौ लेट खालामबाय ओमफ्राय आं बिनाव फन खालामसो खालामबाय थायोसो थायो ओमफ्राय बियो फन हमा ओमफ्राय उनावहाय फैबाय फैनानै ओमफ्राय द्राइभारा ओमफ्राय आं जि टाइमआव लिंहरदोंमोन बे टाइमआव फैयासै आरो ना लेट जाबाय माने बियो गुबुनाव भारा दोनहैदोंमोन नालाय बिनि थाखायनो बियो लेट जाबाय बिनिफ्राय लेट जाबाय नालाय ओमफ्राय आं ग्रोब टाइमआव मोनफैयासै सार सेभेन ओइथ अवान थ्रि थ्रि नाम्बारआ माने बि नाम्बारावहाय आं बे गारियावहाय माने आङो बिखौ आं भारा लादोंमोन ओमफ्राय बियो गारिआहाय बेलेगखौ भारा लांदोंमोन नालाय ओमफ्राय ग्रोब टाइमआव आङो मोनफैयासै बेनि थाखायनो सार आं नोंनाव निमाहा बिबाय जाहाथे आं उनफोराव बेबायदि लेट खालामलिया मालाबाबो माने आंथ' ग्रोब टाइमआवनो फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय ग्रोब टाइमआव फैबाबो बेनिफ्राय बे गारियासो आंखौ लेट खालामबाय माने गारि भारा गारि हमनायासो अट'आसो माने आंखौ लेट खालामबाय आंथ' ग्रोबआवनो फैखादोंमोन टाइम बाइ टाइम आवनो फैखादोंमोन सार दा सारआ बिनि सायाव माबा मोनसे एकसन लानांगौ आरो ना सार माने आंथ' ग्रोब टाइमआवनो फैदोंमोन ओमफ्राय बे द्राइभारनि थाखायसो द्राइभारासो लेट खालामदों नालाय आंथ' ग्रोब टाइमआवनो फैदोंमोन बे द्राइभारनि थाखायसो आं लेट जाबाय सारआ बेनि सायाव माबा मोनसे एकसन लानांगौ जाहाथे बिनि थाखायनो आं दिनै आंनि दिउथिखौबो ग्रोब मथे होफैनो मोनाखिसै लेट जानायनि थाखाय सारआबो आंखौ गाज्रि मोनबाय माने आंखौ बयबो गाज्रि मोनबाय लेट जानायनि थाखाय दा सारआ आंखौ निमाहा होनांगौ आरो ना